हेलो हेलो हाँ हाँ मोनू मौर्या बोल रहे हैं आप कौन जी सर कैसा वॉरन्ट सर नहीं सर हम यहाँ पर थे ही नहीं हमने कोई चोरी नहीं की अरे स हम सर कुछ किए ही नहीं सर हम घर पर थे ही नहीं हमने कोई चोरी फोरी नहीं अरे सर हम चोरी किए नहीं हैं कैसा चोरी हमने घड़ी घड़ी सर हम कहाँ ढूंढें कहाँ प सर हम चोरी किए ही नहीं तो हम क्यों आयें सर हम चोरी किए नहीं सर आप देखिए कुछ हो सके तो अरे सर बात अरे सर कुछ बात कर लीजिए पहले हम चोरी किए नहीं तो ऐसे कैसे आप बोल रहे हैं अब बताइ सर घड़ी मेरा सर पूछताछ ठीक है आप पूछताछ कर लीजिए लेकिन घड़ी तो सर बहुत होती है मैं घड़ी पे पहनता भी नहीं घड़ी मैं चो वो तो सर ऐसे कैसे मिल गया सर हम थे ही नहीं घे यहाँ पर आप मिर्ज़ापुर हैं तो आपको कैसे हम बताएँ सर हम चोरी किए नहीं ना सर न न नहीं तो हम आपको बताएँ हम यहाँ थे ही नहीं हम यहाँ हम स सर हम हैं ही सर हम मिर्ज़ापुर में हैं ही नहीं तो आपके आस आएँ कैसे अभी हम कहीं गए हैं दूसरे स्थान पर हैं हम आपको ऐसे मिर्ज़ापुर हाँ वो इलाहबाद है इलाहाबाद इलाहाबाद में है सर इलाहाबाद में कहाँ बताएँ आपको सर सोडी चौकी के पास और क्या सर इलाहबाद में छोटी बस्ती के पास हैं सर ऐसे कैसे हम आपको बताएँ सर हम चोरी चोरी चोरी नहीं किए हैं सर हम कोई भी चोरी नहीं किए हैं सर अरे सर हम चोरी नहीं किए तो आप बोल रहे हैं चोरी किए हैं आप हम कोई ऐं हमने चोरी नहीं की के कोई ची भी चोरी नहीं की है ठीक है

नहीं सर ऐ हम चोरी किए नहीं उठाने की बात कर रहे हैं सर आप ऐसे न हाँ सर बात करेंगे हम बता देंगे सर आप जो बोलेंगे हम वो कर देंगे सर नहीं सर आप ऐसी बात नहीं है सर मैंने कोई भी चोरी नहीं की है आप चाहें तो हमसे पूछ सकते हैं लेकिन सर हम आपको बता दे सब बता देंगे सर ठीक है सर हम आपको बता देंगे थोड़ी देर में ठीक है सर हम आ जाएँगे वहाँ पर